बिहारमे विकास कोनो भेल हँ नहि जतय दिनसँ करोना आयल हँ तीन सालसँ बहुत आदमी मारल गेल हँ अखनहुँ तक दिल्लीमे जॅं चेक करया बम्बईमे चेक करया ओहिसभसे कोनो छूति घूरिकऽ एम्हर आबि गेल करोना लऽ रहल करोना वला रहल ओ ट्रैन गाड़ीमे आबि गेल गरीब आदमीसभ जेकरा कहलक ई बताह छै पागल छै ओ सभ आबिकऽ एहिठाम करोना फैलाकऽ बहुत आदमी अहाँके समाप्त भऽ चुकल यऽ आ भयै रहल अछि